हेलो हँ मतलब देशके लेल जे अङ्ग्रेजसँ जे लड़ाइ शुरू भेलै से जे अच्छा तऽ ओ जानैके लिए हँ कहलहुँ गाँधी जी फर्स्ट गाँधी जी मतलब जे लड़ाइके मतलब जे हिन्दुस्तानमे घुमए लगलखिन घुमलखिन तऽ फर्स्ट एलखिन चम्पारण जिला फर्स्ट चम्पारणसँ शुरू कयलखिन तब ओहिमे नेहरू राजिन्दर प्रसाद मतलब जे महारथी नेता लोग जे मतलब जे ओहिमे जुड़लखिन तब देशके आजाद करबै लेल गाँव घर घुमए लगलखिन जेल गेलखिन सङ्घर्ष कयलखिन हँसते रहलखिन बूझलहुँ ने हँ हँ हँ गाँधी जी भेलखिन गाँधी जी फर्स्टमे एलखिन तब राजेन्दर प्रसाद डॉक्टर राजेन्दर प्रसाद जीसँ मुलाकात भेलै ओ साथ देलखिन नेहरू जी साथ देलखिन तब कृपलानी जी देलखिन मतलब सेना जे जतेक स्वतंत्रता सेनानी रहथिन मतलब बहुतोके तऽ नाम आब भुलि गेलियै लेकिन ई सब सङ्घर्ष एक साथ कयलखिन तब एलखिन अहाँके चम्पारण चम्पारणमे आकऽ वहाँसँ से सभा केलखिन आ वहीँसे लाठी धारण कयलखिन धोती धारण कयलखिन गाँधी जी आ तब पुरे हिन्दू बिहार हिन्दुस्तान घुमलखिन आ देशके मतलब जे आजाद करबैमे सहयोग कयलखिन बहुत बलिदान देलखिन मारलो गेलखिन फाँसी भेलै खुदी राम बोस आरके फाँसी भेलै फिर भगत सिंह आरके आजाद आरके ईसबके फाँसी भेलै लेकिन देश आजाद जरूर भऽ गेलै गाँधी जीके बल पर भऽ गेलै आँइ हँ ओहि सबमे हमसब रहियै बारह सालके रहियै तऽ हमहुँ आर रेल पर पत्थर रेल रोको रेल खोलि देलियै ट्रैनके उल्टा पत्थर चुन कऽ ढेरी कऽ दियै लाइन पर हमसब अङ्गालघाट स्टेशन समस्तीपुर स्टेशन ईसब करियै हँ हँ योगदान ओहमे सहयोग देलिअनि हुनका गाँधी जीके सहयोग कयलियै जे पुरे रूट हर गाँव हर अथीमे घुमलखिन तुमलखिन लेकिन जखन सङ्घर्ष एलाउ हो जाइ की रेल को रोको मतलब रेल लाइन पर जा कऽ धरना दै लोक सीट रहै बैठ रहै पत्थर दऽ दै सिल्ली दऽ दै जे ट्रैन नहि चलतै एना विरोध कएल गेलै बहुत सङ्घर्ष कएल गेलै तब जा कऽ आजाद भेल अहाँके देश हँ ठीक छै हँ हँ ई बात है जरूर जरूर ठीक ठीक